हांवें सोपतीचेर आयमलार्या युसुफ जाय बरोवपी क्रिस्टिना लॅम्प चवदा तारखेर ऑर्डर केल्लो आयज सतरा नोव्हेंबर पूण म्हजी पुस्तक पावूंक ना म्हाका जाणून घेवपाक जाय आसलें म्हजी म्हजी म्हजो